हमरा सबके जे खाना बनबै छै अगर यदि ओहिमे मधुमेह पेशेन्ट अगर आबि गेल घरमे अगर कोइ बिमारी आर या मधुमेह से कोइ ग्रसित रोग यऽ तऽ ओकरा सबके खाना बनाबै खातिर बहुत ध्यान रखै लए पड़ैए ओहिमे कोनो नमक कम पड़ै लए दैया बहुत कम मसल्ला शाक सबजी बहुत कम मात्रामे बनाबैके पड़ैए और जे छै से ओइमे जे छै जेना कि चाय बनबै लै पड़ैए तऽ चायमे बिना चिन्नीके चाय बनाबु पीथिन बिना चिन्नीके चायके चाय बनबै लै पड़ै छथिन और जे छै से ओइमे जेना बी पी भए गेलै तऽ ओहोमे ध्यान राखै लए पड़ै छै मग अगर पेशेन्ट घरमे अगर कोइ भी बिमारी छै तऽ ओकरा बहुत बढ़ियाँके धियान रखबाके चाही और रखै लै पड़ै छै एहि से होइ छै की जे कि रोग ग्रसित बिमारी रोग जे छै से ओहि सऽ कन्ट्रोल रहै छै जादा नहि बढ़ै छै नॉर्मल रहै छै ठीक ठाक रहै छै तऽ तऽ अच्छा रहै छै सबकुछ ठीक ठाक रहै छै बढ़ियाँ छै ओहिमे जे छै सबकिछु कम्मे मसल्ला तेल सब्जी जितना कम पड़ै छै ओत्तेक बढ़िऑं रहै छै